हम अपन फुलवारीमे पौधाके सेवामे आओर ओकरा स्वास्थ्यके लेल कोनो दोसर आदमीसँ या एजेन्सीसँ सलाह नहि लै छी अपना विवेकके अनुसार बरनी कम्पोस्ट गोबर खल्ली नीमके खल्ली एहि माध्यमसँ पौधाके स्वस्थ रखै छी